ہلو ہلو ہاں جی جی جی جی جی سر

جی جی بالکل بالکل کہاں جانا چاہتے ہیں کہ اس موسم میں تو کیونکہ سر دیکھیے گرمی ہے اور اس موسم میں تو لوگ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں ہی گھومتے ہیں جہاں برف وغیرہ ہوتی ہے جیسے شملہ ہے منالی ہے جی شملہ ہے منالی ہے اتراکھنڈ ہے اور اپنا جیسے ماؤنٹ ابو ہے جیسے ٹھنڈی علاقے میں آپ چلے جائیے پہاڑی علاقے بھی اچھے ہوتے اس ٹائم پہ

ہوں ہوں دھرم شالہ بھی ٹھیک رہے گا جی جی ہاں کتنے لوگ ہیں سر جی جی جی اس میں سر دیکھیے آپ کو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ایک مطلب اچھی سی ہوٹل میں گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا جائے گا اور اس کے اندر کھانے میں ہمارے کیا ہے مطلب دن کے حساب سے مینیو ہوں گے آپ کو جو پسند آئے گا کھانا وہ آپ کو سرو کر دیا جائے گا ٹھیک ہے باکی یہ ہے کہ اگر جیسے اس میں ہمیں لگے گا کہ آپ کو یہ چیز نہیں چاہیے تو اس میں سے وہ لیس کر دیا جائے گا آپ کے اس میں جو پیکج میں ہوگا نا ہاں بریک فاسٹ بھی ہوٹل میں ہی رہے گا بریک فاسٹ ہوٹل میں رہے گا ڈینر لنچ آپ کا سب ہوٹل میں ہی کراؤں گا میں آپ کو آپ کو باہر سے آپ کو باہر سے سر کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا کار سے لے کے جائیں گے سر آپ کو ہاں یہاں سے کار بک کرا دوں گا میں آپ کی جی جی جی تین دن کا آپ سیون سات لوگ ہیں جی جی ہاں وہ ٹھیک ہے اس میں انکلوڈ ہو جائیں گی تو سر دیکھیے جی جی جی تو اس میں ایسا ہے سر ہوں ہوں ٹھیک ہے اوکے اوکے میں میں میں کروا دے رہا ہوں سر آپ کے لیے آپ اس کے لیے بے فکر ہو جائیں سروس آپ کو سر سروس آپ کو اے ون ہی ملے گی آپ آپ کے کزن نے آپ کو نمبر دیا تو سر کچھ سوچ کے تو دیا ہوگا نا تو اس کے حساب سے ہی میں آپ کو سروس دوں گا میں تو چاہتا ہی ہوں کہ میرا کسٹمر بڑھے تاکہ میرا بھی کام چلے تو سروس آپ کو اچھی دوں گا آپ بے فکر ہو جائیں باقی میں آپ کو مینیو بنا کے واٹسپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ چیک کر لیجیے گا ٹھیک ہے اوکے تھینک یو سر